आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आन कारण बना है क्योंकि टेक्नोलॉजी यदि नहीं रहे तो आज के डेट में आदमी कुछ भी नहीं टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ है जो भी देन है आज टेक्नोलॉजी की देन है देखिए आज के युग बहुत दिन पहले एक छोटा सा मोबाइल होता था आज उसके बाद बड़ा मोबाइल आया बड़े मोबाइल में वन जी बी आया टू जी बी आया थ्री आया फोर आया आज अभी फिलहाल फाइव जी पर भी काम हो रहा है जिससे आदमी विकसित हो रहा है टेक्नोलॉजी से जुड़ता हुआ जा रहा है पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं था तो मज़दूर काम किया करते थे और आज के डेट में टेक्नोलॉजी की देन है जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो मज़दूर छः छः सात में काम नहीं कर सकते थे वह आज महीने महीने में काम हो जा रहा है गाड़ी की सुविधा नहीं थी छोटी सी गाड़ी थी आज देखिए बड़ी बड़ी सी गाड़ी चला सभी टेक्नोलॉजी की ही देन है टेक्नोलॉजी में आज है जो छोटा व्यवसाय को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला है मोबाइल का हो जिए अब कोई भी चीज़ थी पहले कितना में बिकता था वह आदमी को पता नहीं था एम आर पी जितना लिखा हुआ था उतना में सामान ले लिया नहीं तो वैसे पाँच रुपया बढ़ाकर भी ले लेता था क्योंकि आदमी को जानकारी उस बात का पूरी जानकारी नहीं था कि जिसका प्राइज क्या है चाहे उसका कितना पैसा होना चाहिए पर अब वह बात नहीं है अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप घर पर से या मोबाइल पर या कोई कभी भी किसी भी चीज़ का रेट पता कर सकते हैं देख सकते हैं किसका क्या है इसके कारण देखने के कारण समझने के कारण छोटे से व्यवसाय को या यही सब फायदा मिला जैसे कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगा लिया वह कितने का है उसमें यदि पाँच पाँच पाँच रुपया यदि बच रहा है तो वह मंगाकर अपना बेच दिया तो उसका भी फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी अभी आज के टाइम में बहुत अहम् रखता है टेक्नोलॉजी के बिना भी कुछ भी नहीं है और जो भी टेक्नोलॉजी की ही देन है आज खाने से लेकर बनाने तक भी जो भी काम हो रहा है सब टेक्नोलॉजी का एक दिन का समय था जो साइकिल था आज देखिए हमारे किसी के पास मोटरसाईकल मोटरसाइकिल से आज बड़ी बड़ी कार आ गई इनसे होता है जो यह सब भी तो क्या है यह सब टेक्नोलॉजी की ही देन है इसमें आज देखिए कभी आदमी समझ भी नहीं सकते आज आज हवाई जहाज़ भी उड़ रहा है आसमान छू रहा है यह सब टेक्नोलॉजी की देन है टेक्नोलॉजी ना हो तो आज के डेट में आदमी कुछ भी नहीं है हम लोग भी है जैसे कपड़े है पहले चरखा से कपड़ा बुनाया जाता था आज एक पर एक बड़ी सी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो चरखा जो मज़दूर अभी महीने महीने नहीं साल दो साल पाँच साल में जो नहीं कर पाता था उतना कपड़ा उतना सामान सब आज महीने महीने में उतना उपज हो रहा है यह सब क्या है यह सब भी टेक्नोलॉजी की देन है टेक्नोलॉजी ने किसानों को भी बहुत ज़्यादा मिला है यह मिला है यह भगवान के ऐत के द्वारा हो यह सब आज तो घर बैठे बैठे ही अब तो पता रेट का भी पता लग जाता है कि किसके गेहूँ का रेट क्या है मक्के का रेट क्या है बाजरे का रेट क्या है यह सब टेक्नोलॉजी की ही देन है आज इ खाद छींटने वाला हो गया आज देखिए पहले बैलगाड़ी से खेती किया जाता था उसके लिए अपन आज ट्रैक्टर आ गया है ट्रैक्टर से देखिए कि कितना जोक बैल जो किसान एक बिघा करता था वह आज सही से दो तीन बीघा कर लेता है क्योंकि वह उसको आज करना नहीं पड़ता है क्योंकि वह सब ट्रैक्टर की देन है ट्रैक्टर से अपना मेहनत किया ट्रैक्टर से काम होता था पहले इसकी तुलना में अभी अच्छा हो रहा है यह जो खाद छींटने वाला ही मशीन हो गया पहले सही से सिंचाई करने वाला नहीं था तो वह आदमी खुद अपने हाथ से कुँए से पानी निकालकर आज देखिए बोरेबिल हो गया मा बोरिंग हो गया आज के ज़माने में मशीन आ गया मोटर आ गया इससे पानी पटाकर अपना जब चाहे तब अपना फै पैदा करके यह सभी टेक्नोलॉजी की ही देन है